खूब दनदनाइत रहिऔ एकदम बढ़िआँ अपन कहू अच्छा अच्छा अच्छा हँ

हँ हँ अहाँ की चाहै छी मतलब हँ ई मतलब अच्छा ठीके छै एहिमे कोनो विशेष प्रकारके नहि होइ अछि अगर अहाँ पढ़ाइ केने हेबै तऽ अहाँके पते हैत जे एहिमे की नाम छै आरामसँ सिम्पली सिम्पली रहै छै आरामसँ रिपोर्टिङ्ग तिपोर्टिङ्ग ई ओ फलाँना ढिमकाना आबे छै नारमली सब चीज आबै छै अहाँके आब जे इच्छा हुअए जे तरीकासँ शुरू करैके चाहै छी ओहि तरीकासँ एतऽ आबिके कऽ सकै छी नहि नहि नहि एहन कोनो तरहके नहि छिए पहले ई सब बात रहैत रहै लेकिन आब एहन कोनो सरकारके नहि छै आब सब फ्री भऽ कऽ सब काज होइ छै सब जे छै आइ काल्कि फ्रिए भऽ कऽ सब चीज होइ छै एतऽ देखिऔ एमहर एमहरका एरिआमे अगर अएबै तऽ की नाम छिए महिषी बनगाँव एकदम बेस्ट जगह छै जतऽ पौराणिक स्थलसँ जुड़ल बहुत चीज अहाँके देखैलए मिलत अहाँ ओहो टॉपिकपर जे छै बढ़िआँ जकाँ समझा सकै छी बात कऽ सकै छी दोसरके जे छै ज्ञान अहाँ कऽ सकै छी नहि नहि ई तऽ बड़ा बढ़िआँ छै जे कि नाम छिए अहाँ गाँवके भऽ कऽ फेर जे पढ़ाइ कऽ कऽ विदेशमे फेर अहाँ जहन गाँव आबि रहल छी तऽ ई बहुत अत्यन्त बढ़िआँ बात छै एतौका नॉलेज जे छै आओर एतौका लोकके सिखैलए मिलतै आओर बढ़िआँ सबचीज जानतै बहुत बढ़िआँ एक्सपीरिएन्स रहतै ईहो अहाँ आबू आओर जे मदति करैके हेतै ओ तऽ हम खड़े रहै छिए सबके मदति करैलए आबू अहाँ फ्री लऽ अहाँके स्वागत अइ नहि नहि एहन कोनो तरहके बात नहि छै अहाँ आबि सकै छी फ्री भऽ कऽ हँ ठीके छै